असां सिंधी सभु सभ्य ऐं शिक्षित आहियूं असांजी सिंधियुनि जी वरण माला ॿावनजाहु अख़रनि जी आहे जा सभिनि खां वॾी आहे जंहिं में हर को अख़र पाण चङी तरह सां चई ऐं उनजो उच्चारण करे सघो था व्यापार खां सवाइ ॿियनि ई घणिन ॻाल्हियुनि में असां उन्हनि खे ॾाढी ऐं नत सिंधियुनि जी आहे उनमें उनखे वधाइणु वसण में असांजो ॾाढो योगदान आहे सॼे मुल्क़ में सिंधी वसियल आहिनि ऐं हर मुल्क़ जी हर तरह जी भाषा के स सवलाई सां सम्झी ऐं ॻाल्हाए वेंदा आहिनि सिंधी पूरे विश्व में पंहिंजो अलॻि मुक़ामु ठाहियो आहे